امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں نے سنا ہے کہ آپ نے حال ہی میں اپنی گاڑی گاڑی لائن رجسٹر کروائی ہے ہوئی ہے کیونکہ سوچ ذریعہ ماشاء اللہ آپ تو ان کاموں میں ماہر ہیں دراصل میں سے مجھے بھی نئی گاڑی خریدی اور اس میں کا اندازہ رجسٹریشن کروانے لیکن مجھے انلائن درخواست کی پوری عمل کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی